शुरू खां वठी मूंखे खानो बणाइण जो ॾाढो शौक़ु हो त अम्मां रोज इंदी हुई मूंखे चवंदी हुई त तूं अॼु खीर बणाए त अम्मां मूंखे खीर बणाइण ॾाढी सुठी सेखारी मां खीर बि सुठी बणाए सघां थी कढ़ी सुठी बणाए सघां थी चांवर बि सुठा बणाए सघां थी वरी उते अॻिते अची मूंखे ससु बि मूंखे ॾाढो सेखारियो त मां रोटी बि बणण सिखी करेलनि जी सब्जी बि उते अची सिखी आहियां सभु सुठा सुठा हाणे ताम चाढ़े सघां थी बचपन में केरु माण्हू कोन्ह सिखी हूंदो आहे हर कोई पंहिंजी महिनत करे बाद में सिखी वेंदो आहे रोटी सिखणु चांवर रंधणु खीर रंधणु सयूं रंधणु

हाणे त मां पुलाव बि सुठी चाढ़ियां थी हाणे त मां चंवर बि सुठा चाढ़ियां थी खीर बि सुठी चाढ़ियां थी भींडियूं बि सुठियूं चाढ़े सघां थी तूरियूं बि सूठियूं चाढ़े सघां ऐं ॿियो वरी छा हाणे वरी छोकिरियूं आहे जो वरी चवंदियूं आहिनि हाणे वरी त कुझु सेखारियो असांखे बि अहिड़ो जो असां बि सिखूं त मां छोकिरी खे चयो तूं अॼु वेहे त मां तोखे तूरियूं चाढ़ण सेखारियां ते पोइ छोकिरी आई तूरियूं चाढ़ियूं त उन बि ॾाढियूं सुठियूं तूरियूं चाढ़ियूं हुइयूं